ॿावीह सौ टे हज़ार अठ सौ वीह छह हज़ार हिकु सौ सठि सत हज़ार ॿ सौ टीह नव हज़ार हिकु सौ पंदरहां